खाना बनाते समय हमें हर एक बर्तन का और हर एक हा हर चीज़ आइटम बनाने सा उसका बर्तन अलग अलग होता है जैसे कि दाल सब्ज़ी दाल कूकर में बनता है और सब्ज़ी कढ़ाई में बनता है इसका हर एक चीज़ का हर एक एक बर्तन में उपयोग होता है उपयोग हर एक चीज़ के बर्तन में होता है जो कि हमें उपयोग करना चाहिए कयों उसका उसका उसका उसमें नहीं करना चाहिए जो जिसका चीज़ है उसमें उपयोग करना चाहिए और उपयोग करने से खाना भी बहुत अच्छा बनता है जो कि खाना सब्ज़ी जो भी आप हर एक चीज़ जो जो बर्तन जिसको जिसमें बन बनना चाहिए वो बनता है तो हर एक चीज़ के खाने में हर एक स्वाद आता है